हमारे यहाँ धार्मिक प्रथा से रामचरितमानस का पाठ होता है अखण्ड पाठ जिसका हमलोग अखण्ड रामायण के रूप में हैं और रामायण का जो है एक हमारे यहाँ का मुख्य हिन्दी ग्रन्थ है और रामायण धर्म में हिन्दू धर्म का एक प्रचलित पुस्तक है जोकि हर घर के अन्दर रामचारितमानस अवश्य रखा होगा और हमें रामचरितमानस का पाठ करते हैं जिसमें से कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं कि नाथ सब धन भन्जन हारा होइहु कोउ एक दास तुम्हारा आयस काह कही किन मोही सुन रेसाय बोले मन कोही यह उस समय का प्रसन्ग है जब भगवान श्री रामचन्द्र जी सीता स्वयंवर के समय धनुष को तोड़ा था और परसुराम क्रोध करके आए और क्रोध करके आए हैं और धनुष के ऊपर टूटे पर क्रोध दिखाया है तो उसी समय भगवान रामचन्द्र जी इस शब्द को कहा था कि नाथ समधन तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा जोकि आपका सेवक है तो इस तरीके से धर्म के विषय में रामचरितमानस हमारे यहाँ का एक धार्मिक महान पुस्तक है इसी तरीके से राधे में रामायण में भी भगवान रामचन्द्र जी जब वन को जाते हैं उस समय केवट के पास जब पहुँचे हैं केवट से विनती करते हैं कि हमें उस पार पहुँचा दो तो केवट जो है उस समय नाव ले करके नहीं आता जाता है कि भगवान मैं नाव लेकर नहीं आऊँगा पाहन ते काट लकट के आए पत्थर से लकड़ी हमारी जो है कमज़ोर है कठोर नहीं है एकहि अगर नारी बन गई तो हमारा प्रतिपाल खतम हो जाएगा इसलिए रामायण में और यहाँ दिखाया है कि राधेश्याम रामायण में यही घाट ते तोरी के तूर कटलऊ जलथा दिखाय पर से पग धूर नितरिहें तरही दूर यात्री इस तरीके से जो है राधेश्याम रामायण में नदी पार करने के लिए केवट ने अपने सम्वाद को रखा है और भगवान वैसे नवरात्र में देवी पाठ होता है देवी हीत होती है माँ दुर्गा का कहीं कहीं पर पण्डाल बैठाया जाता है जोकि वहाँ पर दुर्गा माँ की स्तुति की जाती है पूजा किया जाता है और धार्मिक हिसाब से नौ दिन का पूरा व्रत लोग रखते हैं धार्मिक जो है इस तरीके से धर्म का वहाँ गाया जाता है लोग धर्म के लिए जो है बहुत अच्छा ऐसे सावन के महीने में धर्म के विषय में हमारे यहाँ हिन्दू धर्म से जो है जुड़ा हुआ एक सावन पर्व होता है सावन का झूला झूलन जिसमें लोग कजरी गाया करते हैं अक्सर लोग मिर्ज़ापुर धुन की कजरी ले ज़्यादा पसन्द करते हैं और यह और यह कि हमारे यहाँ धर्म से धर्म से जुड़ा जो होता है यह पाठ होता है दुर्गा नवरात्र में दुर्गा सप्तसती का पाठ किया जाता है जो कि सात दिनों तक पण्डित उसको पाठ कराते हैं धार्मिक ग्रन्थ से सप्ताह बैठता है जोकि वहाँ पर श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया जाता है यह धर्म श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण लीला का जो है जन्म से ले करके अन्त तक का उनकी रासलीला दिखाई जाती है ऐसा दरसाते हैं यह श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया जाता है इस तरीके जो है भागवत गीता धर्म से धर्म की बहुत बड़ी धार्मिक पुस्तक होती है क्योंकि धर्म में माना जाता है धर्म की प्रथा से आज हमारा बहुत बड़ा धर्म चल रहा है धर्म के पीछे ही लोग कुछ समुदाय के लोग अपने अपने धर्म की बात करते हैं कोई दूसरे समुदाय के कुछ दूसरी बात करते हैं लोग हरेक समुदाय के अलग अलग अपने धर्म की आस्था को रखते हैं हमारे यहाँ हिन्दू धर्म से अखण्ड रामायण पाठ सावन झूला कजरी श्रीमद्भागवत गीता तथा आज का जो है नवरात्र में दुर्गा सप्तसती पाठ दुर्गा का पाठ दुर और दुर्गा मण्डप बैठा करके तरह तरह की पूजा तरह तरह की और ऐसे तरह तरह की तरीके से वहाँ गीत गाए जाते हैं अपनी यही धर्म की व्यवस्था है हमारे यहाँ